हाँ मैं पाँच संख्याओं के बारे में बता सकती हूँ बीस हजार पाँच सौ एक दस हजार दो सौ दो पच्चीस हजार सात सौ पाँच तीस हजार सौ पचास हजार दो सौ